میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ کبھی کبھی میں اپنے گھر کی اپنی فیملی کے کسی خاتون جیسے بھابھی باجی یا چچی جان وغیرہ کو اپنے ساتھ باورچی خانے میں شریک کر لیتی ہوں ان سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ آج ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے یا پھر میں خود کبھی ان کے باورچی خانے میں شریک ہو جاتی ہوں اس کے چند مقاصد ہوتے ہیں کہ وقت اچھا گزر جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے اسی باہمی محبت اور آپسی اتحاد و اتفاق کو طاقت ملتی ہے اور گھر کے ماحول میں محبت اور تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے